सिंधी माण्हू वधीक दाल पकवान चहरो ॾोॾो चटणी खाइणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि सिंधीयुनि में घटि मिलणु वारी शयूं इहे हूंदियूं आहिनि जीअं पली मेहा और बिह इहे शयूं घटि मात्राउनि में मिलंदियूं आहिनि वधीक माण्हू सिंधीअ में नाश्ते में दाल पकवान चहरो ॾोॾो चटनी खाइण ई पसंदि कंदा आहिनि